भारतके शिक्षामे बिहारके सबसे बहुत बड़ा योगदान रहलै काहेकि बिहारमे दुनिआके सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालन्दा बिहारमे ही रहलै जहाँ दुनिआँके बहुत सारा देश से देश से जो बच्चा सब है पढ़य आबैत रहलै रहलै आओर ई काफी अच्छा रहलै बिहारके लेल आओर अभी भी बिहारके शिक्षा काफी शिक्षक सब काफी अच्छा हइ दोसरा राज्यके कम्पेयरमे आओर बिहार काफी अच्छा करैत छै शिक्षा क्षेत्रमे जैसे कि हमनीके सबसे जादा आइ ए एस बिहार से निकलैत छै आओर ई बिहारके बहुत अच्छा सङ्केत हइ कि हम कि हमारा हमर बिहार से ऐसन सब निकलैत छै जो आइ ए एस बनैत छै आइ पी एस बनैत छै तऽ ई बहुत ही अच्छा उपलब्धि हइ हमलोगके लेल हमर बिहारमे बहुत सारा टीचर सब है जेकरा वजह से जेकर बुक से पूरा इण्डिया सबमे चलैत छै जैसे के सी सिन्हा जेकर मैथ हइ आर एस अग्रवाल जो सब बिहारके ही हइ आओर ओकरा बदौलत आओर ओकर मैथ पूरा ऑल ओवर इण्डियामे चलैत छै आओर ओ काफी अच्छा हइ शिक्षा क्षेत्रके लेल एहि से बिहार शिक्षा क्षेत्रमे काफी अच्छा हइ